ہیلو سر جی میں بول رہا ہوں کل سر جو آپ نے ہم نے جو کھانا آڈر کیا تھا وہ کینسل کیے تھے تو سر اس کا ابھی تک پیسہ نہیں آیا ہے پیسہ ہاں ہاں آپ بول رہے تھے کہ واپس ہو جائے گا چوبیس گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا ہے نہیں نہیں ہم بول رہے ہیں آپ بولے تھے چوبیس گھنٹہ کے اندر سر آپ کا پیسہ واپس ریٹرن ہو جائے گا آپ کچھ سن نہیں رہے ہیں کل بھی کال کیے تھے تو بولے تھے سر ہو جائے گا جی جی جی جی اس پہ کریے کہ ریٹرن کینسل کیے تھے نا وہ آن لائن آن لائن پیمنٹ ہوا تھا میرا جی جی جی جی آن لائن پیمنٹ ہوا تھا نہیں کل بات ہوئی تھی بولا چوبیس گھنٹہ سر چوبیس گھنٹہ کے اندر آپ کو پیسہ ریٹرن مل جائے گا لیکن ابھی تو کچھ ایسا نہیں آیا ہے اس پہ بات کرائیے یا آپ نہیں ہیں تو اپنے سینئر سے بات کروائیے آپ کیا ہو رہا ہے چوبیس گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا ہے جی جی جی ٹھیک ٹھیک کوشش کریے جلد ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک یو تھینک یو بھیج دیجیے